जोंनि जायगायावहाय जोंनि ओनसोलावहाय सुबुंफोरनो जायगायारि महरगिरिफोरनो सान्सखौहाय होनाय जायो बेनो जाहैबाय ज' जानानैहाय जायगानि सुबुंफ्रा मेल खुङो बेयावहाय गोबांथार महरगिरिफोरनो सान्स होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे आरिमुआरि सोलोंनो थाखाय आङो आं आंनि फरायसालिमाफोरनि फराय फोरोंगिरि आरो एबा गेदेर सुबुंमाफोरनावहाय आङो सोंगोन आरो बेजों लोगोसे आङो गेदेरमा सुबुंफोरनिफ्राय एबा खाथिनि गोरों गोरा सुबुंमाफोरनिफ्रायहाय आङो सोलोंगोन